भारत हादराव थांलाय फैलाय नि बिथिङाव जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जायो होन्नानै बुङोब्ला आङो बेखौनो बुंगोन दि जोंनि भारतबर्षआव गोबां फिसा फिसा बिदिनो हादरसाफोर दं जाय हादरसाफोरनिफ्राय गुबुन हादराव बेफार फालांगि थांलाय फैलाय हान्थिनो थाखाय सोरबाया बासजों सोरबाया ट्रेनजों सोरबाया उरां जाहासजों दावबायनाय जायो आरो समाव बेबादिनो जेंनाखौ नुजाथिनाया बेनोदि समाव जेबादि सहैनांगौ बेबादि सम बादि सहैया आरो जि ट्रेनजों थांनो गोनां बे ट्रेनखौ जुदि नोंथाङा नांगौ समाव जुदि थिकिट दाननानै लाया अब्ला बावहाय नोंथाङा थांनो थाखाय जेंना नुजाथियो आरो बासजों जाय नों गोलाव हान्थिनायाव जुदि नोंहा सिगांग्रो जुदि नों गाखोनानै सिथ गैया नोंहा गसंनानै थांनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्थिनाय आरो बायदि बेफार फालांगिरि रोगाथाय बेफाराव जेंना जानो गोनां जायो समाव नांगौ रोखोमनि मोजां हान्था मेला लामाफ्रा थिक नङा आरो गोबां ट्रेननि हान्थिनायाव गोबां जेंना जायो जायनि जाउनाव हाय गोबां सिखावफोरनि गोबां गोमानाय हान्था मेला खालामनाय समाव हाय नोंनि थाखानाय मुवा बेसादफोरखौबो सोरबाया सेख'नानै लांनाय बेफोर बादि थासारिया जों सुबुं माहारिनि गेजेराव सोमजियो बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो सान्दोंदि जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिंजों दावबायनाय लामायावहाय जों साफ्रोमबो सासेया सासेजों सनमान होनायजों सासेया सासेयाव फोथायनायजों जोङो दावबायनो नांगोन आरो जोङो जाय बिथाङा उरां जाहाजजों दावबायनो सान्दों बिथाङा गाव गावनो सिगांग्रो साखा फाराया जा जानो गोनां जे नोंथाङा बबे जायगायाव थांगोन आरो नोंथाङा बे उरां जाहाजनि माखासे नियम निथिखौ नोंथाङा मिथिनांगोन नङाबा समाव जोङो थांनाय फैनाय हान्था मेलायाव जेंनाया सोमजियो गोबां मानसिफोरा थांखांनायनि उनाव लामा ससेनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननो गोनां जायो आरो सोरबाया गाखोखानाय उरां जाहाजनिफ्राय ओंखारनोबो गोनां जायो जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो जोङो ट्रेननि बेलायाव बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा जुदि नोंथांनि सिथखौ थिक खालामनानै लाखायाबा नोङो हाखु दाखु समाव जुदि नोङो थांनानै ट्रेनाव गाखोहैयोबा नोंनि जिरायनो गोनां जायगाया गैया जायोब्ला नोंथाङा बेवहाय हान्था मेला खालामनायाव गोबां जेंना गोनां जागोन जायनि जाहोनाव दाइन घन्टा थाम घन्टा ब्रै घन्टा लामा हान्थिनायाव सम समाव जेंनाबो नुजायो बेनिखायनो आं बेफोर मोनफ्रोमखौबो दावबायनायनि सिगांग्रो नोंथाङा नोंथांनि जायगाखौ थिक खालामग्रोनांगोन आरो नोंथां बबे जायगायाव थांगोन माजों थांगोन नोंथाङा बेखौ थिक खालामना लानांगोन बे आंनि बेलायावबो आङो आंनियावबो जादों दिनै आङो माखासे सम हास्लाबैनि जाउनाव आङो हाखु दाखु थांदोंमोन आरो थांनाय समाव हाय आङो जि आंनि थि सितखौ लानो गोनां बेखौ आङो लानो हायैयावहाय आङो गोबां लामा हान्थिनायाव जेंना गोनां जादों आङो जिरायनो मोनाखै गोबाव लामा हान्थिसेयावबो आङो रावनिफ्रायबो हेफाजाब मोनाखै बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन नोंथां जोङो जायखि सुबुङानो नोंथाङा हान्थिया मानो जोङो गाव गावनो थाख थियारि साखाफारा जानांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि नांगौ रोखोमखौ लानानै थांखानांगोन जोङो सारा भारताव जेरै सोरबा सोरबा लाइमोनफोरा गावनि जिउखां राहानि थाखाय हान्थिनो थाखाय सोरबाया ट्रेनजों थाङो सोरबाया बासजों थाङो सोरबाया उरां जाहाजजों थाङो बेफोरावबो सम सम बे जेंनाखौनो नुजानाय मोनो सोरनावबा गावनि नांगौनि पेन कार्द आधार कार्द आरो गावनि नांगौ फोरमानलाइफोरखौ गावनि मोदोमाव लाफाया लाबासिनो हाखु दाखु थांनानै जे जेंनायाव नुजाथिनाय जों बेखौ नुनो मोनो बेनिखायनो आङो खावलायगोन जे अनलाइन टिकिट दाननायनि बेलायावबो नोंथाङा नोंथांनि जायगा सितखौ नोंथाङा मिथिनांगोन आरो नोंथाङा रां रुफानि बेलायावबो नों गावखौ सांग्राङै लाखिनांगोन मानो होन्नानै बुङोबा जोंनि लामा हान्थिनायाव गोबां जेंना सोमजियो सोरबाया गावनि फकेटआव थाखानाय रांखौबो खोमानो गोनां जायो सोरबाया गावनि थाखानाय आखायनि मबाइलखौबो खोमानो गोनां जायो बेबादिनो जोङो सम सम जोंनि हान्थिनाय लामायाव जोङो बेखौ दावबायनाय लामाफोराव जों बे जेंनाखौ बा जेंनानि गेजेरजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेखौ जों माबोरै साबसिन खालामनांगौ होन्नानै बुङोबा जों गावखौनो सांग्रां गिबियावनो आरो नैथियाव नों नोंथाङा बबे जायगायाव थांगोन जों बेखौ थिक खालामनांगोन आरो जे हान्थिनांगौ ट्रेनफोर बासफोर उरां जाहाजफोर बिथांमोनाबो थि समाव फैनाय थि समावनो बिरहोनाय थि समावनो खारनाय बेयो जाथारनांगोन नङाबा मा जागोन जोंनियाव बेफोरबादिनो जेंनाया जाबाय थागोन जेरै बासनि हान्थिनायनि सिगां सिगांग्रो अनलाइन टिकिटनि बेबस्था ट्रेननि बेलायावबो हरखाबै टिकिट मोन्नाय बेनि राहा आरो गोबावनि सिगांबो दानखानाय अनलाइननि गेजेरजों बेनि राहा आरो उरां जाहाजनि बेलायावबो सोरबाया माबा मोनसे जेंनायाव जादोंब्ला बेखौ हेफाजाब होनाय आरो जेंनाया मा बेखौ मिथिनाय बेखौ जुदि सासेया सासे सुबुंजों जुदि सनमान होलायो अब्ला बियो खोब गाहाम जागोन आरो जोंनिया साफ्रोमबो सुबुंनि हान्थिनाय लामायाव मदद मोनगोन आंनिफ्राय आङो बेखौनो खालामनांगौ बा गाहामसिनै खालामनांगौ होन्नानै आङो बेखौनो सानो आङो आंनिफ्राय